मां ऐं मुंहिंजे दोस्तु माथेरान जी ट्रिप प्लेन कई हुई ट्रिप प्लेन करण लाइ असांखे पंजनि खां छह ॾींहं लॻा माथेरान वञण लाइ सॼो ॾींहुं पियो लॻे अधु वक़्तु मुंहिंजे दोस्तु गाॾी हलाई अधु वक़्तु मां गाॾी हलाई माथेरान वञण महिल असांखे रस्ते ते मस्त सीनेरियूं नज़र आहियूं झरना नज़र आहियां असां ॾाढो इंजोए कयो माथेरान ॾाढो गुड प्लेस आहे